आमच्या वाठारांतले पारंपारीक खेळ म्हणल्यार कबड्डी तशे ल्हानशे खेळ आसात खो खो कबड्डी हे खेळ आमीं खुबशें पारंपारीक तरेन खेळटात जें शेतांनी जें आसा थंय आमीं आमचो जागो करता आनी थंय ते खेळटा